جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ مجھے کون کون سے کھیل کھیلنا پسند ہیں اور میں ٹی وی پر کون کون سے کھیل کے میچ دیکھنا پسند کرتا ہوں تو میں کرکٹ کھیلنا بہت پسند کرتا ہوں کرکٹ میں میرا فیوریٹ پلیئر وراٹ کوہلی اور مہیندر سنگھ دھونی ہے میں ٹی وی پر ڈبلو ڈبلو ای دیکھنا بہت پسند کرتا ہوں جس میں میرا فیوریٹ فائٹر رومن رینس ہے جون سینا ہے میں ایم ایم اے فائٹنگ دیکھنا پسند کرتا ہوں ٹی وی پر جس میں میرا فیوریٹ فائٹر خبیب ہے جو کی آج تک ہارا نہیں ہے جو کہ ان ڈیفیٹیبل ہے اس کے علاوہ میں کبڈی دیکھنا پسند کرتا ہوں فٹ بال کھیلنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے فٹ بال میں میرا فیوریٹ پلیئر سنیل جیتری ہے جو کہ انڈین فٹ بال ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں ہاکی کھیلنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے ہاکی کھیلنا میری ایک ہابی بھی ہے ہاکی میں انٹر نیشل نیشنل لیول پہ بھی ہاکی کھیل چکا ہوں ہریانہ کی ٹیم سے اور کبھی کبھی خالی سمے میں اپنے گھر کے باہر بیٹمینٹن کھیلنا بھی پسند کرتا ہوں